हम लोग किसान परिवार से बिलॉन्ग करते हैं और हम लोगों का खेती पर हम लोगों का जीवन निर्भर है तो खेती करते करते हम लोग अपना इसी तरह मनोरंजन करते हैं खेती करते करते शाम के समय समय मिलता है गाय वाल को खाना खाने के देने के बाद हम लोग बैट बॉल खेलने चले जाते हैं अलग अलग तरीके का खेल वॉलीबॉल बैट बॉल इसी तरह अपना मनोरंजन करते हैं इसी तरह खेत में खेत में भी काम करते करते कभी किसी दोस्त यार को बुला लिए वहीं पर बैठकर हल्का फुल्का हँसी मज़ाक गपशप होते रहता है इसी तरह किसी तरह खेती में अपना मन लगा लगा रहता है इसी तरह काम में बोरियत ना महसूस हो इसीलिए अलग अलग तरह का इंटरटेनमेंट मनोरंजन हम लोग भाई ढूँढ़ते रहते हैं गाय गाय चराना खेती करना यह सब कहीं ना कहीं प्रकृति का एक प्राकृतिक चीज़ है इसमें तो आनंद ही है तो इसी तरीके से तो अपना मनोरंजन करते रहते हैं और खेती में भी जब बैसाख महीने में जब किसान का अनाज घर आता है उस समय भी हम लोग एक तरह से पार्टी के रूप में मनाते हैं हम लोगों को बहुत आनंद का समय होता है वह किसान के लिए बैसाख का महीना एक कहीं ना कहीं स आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध स महीना होता है इस समय किसान का अनाज घर आता है लोग हर्षोल्लास से भरे रहते हैं